आं नुबोनायावथ' गोदोनिफ्राय नुबोनाया बे दाउस्रि दाउलाफ्रा दाउस्रिफ्रा दा माबायाव दाउस्रिफ्राथ' दा बोसोर गोदान सौफैबायानो बैसागावनो दैसिगोन सोब दाउआनो दाउथु होन दाउस्रि होन आरो बे हाग्रानि दाउखौ मा समाव बाहा लायो आं बेखौ मिथिया बे गामियाव थालाबायनाय दाउखौबा मिथियो आरो आं जे जुलुंगि फ्राबो दा माबायाव लासिगोन माबायावनो जेथ बैसाग जेथ फ्रावनो बिनिफ्राय आरो दाउथुफ्राथ' दाउथु लायोआनो लायो जेंला जेंथा दुब्रि गोरानफोरखौनो लायो बिसोरो आरो जे जुलुंगिनाथ' माबा दंलायो गय बिगुर लायो इनिफ्राय सिगुनफ्रा दावखा दाउखाफोरखौबो नुबाय दाउखायाबो बिदिनो बैसाग जेथ आवनो लायो सिगुनफोरखौ आं नुवाखै आरो सिगुनफोर बाहा लानायफोरखौ आरो बे दाउ खौऔ आथ' दाउ खौऔ बे माने बेबो बे मासावनो दैओ बैसाग जेथ आवनो ओमफ्राय बे माने बाहा बोनो रोङा मालायनि बाहानि बिदैखौ जानानै मालायनि बाहायावसो खावसे दैनानै गालाङो आरो खोनानायाव आं खोनानायावथ' बे दाउस्रि बाहायावनो लायो बांसिन दैओ होननाय खोनादों नुनोबो मोन्दों बेनिफ्राय आरो आमफ्राय बे दा बे बाथ' बुथ'खौथ' बाहाखौनो बबाव लायो नुफेराखै सिगुनफ्रा बाथ'फ्राथ' बिदिनो मानसि आबाद मावनायखौनो जायो जुखामफोर माबा माबिफोर माइफोर बाथ'फ्रा आरो सिगुनफ्रा गोथैस' गोदोफोर फबोमोन नालाय गारलाबायोमोन ओरैनो बेखौ जायोमोन आरो सिला सिगुनफ्रा इनिफ्रायथ' हादिदग्लायाबो बिदिनो ना जायो खांख्राय जायो बे गोथैफोरखौनो जायो बेबो सिगुन जेखौ जायो बेखौनो जायो सिगुनाथ' गोथैल'सो जाखायो गोथांफोरखौ मोनजाखाया बिसोरो सिगुन सिलाफ्रा फेरेंगा दाउआबो नुबाय नुनायालाय फेरेंगायाबो बाहा लासिगोन बैसाग जेथ आवनो बिसोर बे बोसोर गोदानावनो बोसोर बोसोर खेबसेल'सो फिसा खाङो नालाय बे माबायावनो सैत्र' बैसागावनो दैगोन दैसिगोन आरो बिसोरो बैसाग जेथआवनो फेरेंगा दाउआ फेरेंगा दाउआथ' गोसोम एसे लानजाय गोलाव गोलाव आरो बे दाउआ गाव बाहा लानाय जायगायाव बेलेग दाउखौ फैनो होआ होखार हरो सिलाफोरखौ ओमफ्रायथ' बे आरो मोनसे दाउ दं आरलामबेर होननाय बेबो खेबला बायो गावनि खाथियाव फैनो होआ गाव बाहा लानाय खाथियाव बेबायदि आरो दाउखौथ' दाउआ दा जोंनि आबादखौ जानायफोरखौथ' जों मोजां मोनखाया जों आबाद जायि हिसाबै जेनेबा बे हाग्रानि दाउआ बे जेनेबा जोंनि आबाद मावनायखौ जायिया बे दाउलुदफोर जेनेबा सखायाथ' जाखायो माइ जायो माबा जायो दा दा दाउखौ आं मोजां मोननायानो जोंनि आबादखौ जायिनि थाखाय मोजां मोननायानो आं बे फेरेंगाफ्रा जोंनि आबादखौ जाया नालाय आं बेसोरखौनो मोजां मोनो आरो खेथि नस्थ' खालामिखाय दाउआथ' जों नुफेराखै दाउआथ' दाउराइखौनो मोजांसिन नुयो दा जों नुफेराखै दा माब्लाबा माब्लाबा सिरियाखानाफ्राव नुहैला बायो बेखौनो मोजांसिन नुयो आरो दाउखौ दाउनि बिथोराव दाउरायानो नायनोबो मोजांसिन आरो नाम जादासिनबो ओमफ्रायथ' मा दाउआ मोजां दंबायो मोजां मोनबावनो बे दाउराइखौनो आं मोजांसिन नुयो आरो